हैलो आं जी आं जी आं जी म्हाराज बोल्लो बोल्लो गलीचे कॉरपेट बोल्लो बोल्लो कुद्धरा दा बोल्ला दे केह्ड़ी जगह दा बोल्ला दे अच्छा ठीक ठीक बोल्लो बोल्लो दिक्खो ऑंदी जी तुसें ई रेट केह् सनांऽ में रेट साढ़े जेह्ड़े घट्ट कोला घट्ट रेट साढ़े शुरू होंदे न पंज ज्हार घट्ट कोला घट्ट जेह्ड़े हल्के आह्ले बी हैन ते मैहंगे कोला मैहंगे बी हैन साढ़े कोल बधिया आह्ला बधिया बी हैन ओहग् कोई गल्ल निं ओह् अल दिक्खी लैगे अस थुआढ़े कोल आह्गे पैह्लें मड़ो तुसें इक्कै कम्म करना पैह्लें के जिन्ना तुसें गलीचा चाहिदा होग ओह्दा छड़ा तुसें नाप लेई औना ओह्दे स्हाबै कन्नै भी अस तुसेंगी कटिंग करियै देगे तरीके तरीके स्हाब कन्नै होंदा साढ़ा ठीक ऐ में फोटु तुसेंगी भेजी ओड़गा ते तुस करी लैओ ठीक जे तुसें करना होग ते भी अस कुसै दे घर बी भेजी सकने बिछानै दी जरूरत गै निं ऐ तुस इंया पसंद करी लैओ बेशक्क घर बी भेजी सकने अस थुआढ़े आं होर दस्सो ठीक ऐ ठीक ऐ जी